आं नोंथामोनाव जानाय अर्दार होदोंमोन आरो नोंसोर दासिमबो लाबोआ नोंसोरनि हटेला बोरै जानांगौ जाखो बिदिजों ओंखाम उखैलाय लांबाय दाबो सफैया जों ओंखाम उखै थारबाय नोंसोरो अर्दार होखानाय बुस्थुखौनो दासिमबो सफैहोनो रोङा नोंसोरो आरो जोङो गोबां मानसिफ्रानो ओंखाम उखैनानै दङ दासिमबो सफैया नोंसोरो आरो नोंसोरनि हटेला बोरै जानांगौ जाखो